हारि सिनायथि बा हारिनि दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा जोंनि जायखौ जोङो मानि हिनजावसाफोरहा दख'ना जोमग्रा गानो जाय जोंनि दख'नायाहाय बिद'न दख'ना गोमो दवदैजों दानाय आरो जोमग्रा जोंहा जोमग्रा दङ जोमग्रायाहाय जोंहा फाहारजों एरजानाय समायना गाबजों माने गोमो गोथां गोजा गाबनि जोङो आगरजों एरनाय जोंनि हारिनि जोमग्राया आरो हौवासाफोरनि थाखाय हौवासाफोरा गामसा आरोबाव जोंहा हौवाफासाफोरनिफ्राय मोनसे वेस क'ट दं बेखौ जायजों मोनसे आगर होनाय फाहारनि आगर होयो बेखौ जोंनि हौवासाफ्रा गानो आरो जोंहा मोनसे सन्द्रहार दं बर'फोरनि थाखाय बर' हारिनि सिनायथिनि थाखाय जोंहा बे सन्द्रहार माने सन्द्रमाला बेजों सिनायथि मोनो आरोबाव जोंनि हारिनि दख'नायाहाय माने सासे आइजो बा आइजो माहारिनि मानि गासिबो माबाखौनो खोबथेजोबो आरोबाव समायना नुहोयो जोंहा बिदिनो बायदि रोखोमनि गाबजों दाजानाय दख'ना गोमो गोथां गोजा बायदि रोखोमनि गाबजों दाजानाय आग'र होजानाय बेजों जोंनि हारिनि गानग्रा जोमग्रा हारिमुखौ दिन्थियो आरो आरोबाव मा जोंनि फारागथि गुबुन हारिनि फारागथि बुङोब्ला मानि जोंनि बर' हारिनि दख'नायाहाय समायना रोखोमनि गाबजों बायदि रोखोमनि आग'रजों दाजायो आरो गुबुन हारिनि बुङोब्ला गुबुन हारिनियाहाय मानि सारि बायदिसिना आरो वेस्टारनस बेबायदि ड्रेसखौ गाननाय जायो खिन्थु जोंनि मा दख'नायाहाय सासे आइजोनि समायना महर दिन्थिनाय दख'नानि गाब आरो फास्रानि मोनसे आग'रजों समायना रमायना दिन्थिनाय जायो आरखिना फारागथि आवहाय